हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और यह सब से ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत देश में सब से ज़्यादा हिंदी भाषा ही चलती है और यह सब से सीधी और सरल भाषा है इसलिए अच्छी लगती है और इसकी यहाँ की संस्कृति भी इससे अच्छी लगती है संस्कृति भी मैच करती है हिंदी भाषा से और हिंदी भाषा सब लोगों को आती है जानने में सुनने में सब कुछ कोई हर कोई अच्छे से कर सकता है व्यक्ति तो हिंदी भाषा इसलिए एक अलग वह अलग भाषा है सबसे अलग पहचान रखती है भाषा सब क्योंकि सब से सीधी भाषा है